हैलो कल्ल तुंदे रेह्ड़ी उप्परा आंदे सेव तुसें खराब सेव पाई दित्ते हे तुसें में गेदी ही लैने ई अस इत्थां बोल्ला ने आं तुसें सारे सेव खराब निकले हे जेह्के तुसें पाई दित्ते हे कल्ल जकीनै पर लैंदे दूए कोला लैगे केह् गल्ल नेईं नेईं सारे सेव दागी न दिक्खियै ते में आई निं में इंया लिफाफा बंद करी लेआई ते अग्गें दिक्खेआ सेब सारे सड़े दे चलो में रक्खे दे बापस देने ई कल्ल औङ में अंदर रक्खे दे न दस्सङ आह्नियै तुस लेई लैओ सड़े दे न सारे अच्छा तुस दिक्खी ते लैओ सड़े दे सेव पाई दित्ते तुसें एह् ठीक ऐ